شادی میں آج کل بہت سارے رسم و رواج عائد ہو چکے ہیں دلہنوں کو کئی کئی قسم کے اور کئی کئی لوگ ہر طرح کے تحفے تحائف دیتے ہیں جیسے شادی میں جب دلہن اپنے سسرال آتی ہے تو اس کو اس کے لڑکے کے گھر والے اس کو منہ دکھائی دیتے ہیں منہ دکھائی میں کوئی فون دیتا ہے کوئی گھڑی دیتا ہے کوئی طرح طرح کی چیزیں دیتی ہیں اسی طرح جب وہ اپنے گھر سے آتی ہے تو اس کے والدین اس کو اپنے اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ فریج واشنگ مشین وغیرہ جیسی چیزیں دیتے ہیں اور جہیز یہ ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ جہیز اسلام جائز نہیں ہے اور اسلام میں جہیز کو حرام قرار دیا گیا ہے